साड्डे इद्धर श्रीनगर रोड लेह् लद्दाख रोड़ अखनूर रोड एह् साढ़े बड़े ही खतरनाक न ते मैं इत्थे अखनूर रोड ते श्रीनगर रोड ते अपने इलाके दे अलग अलग रोड खतरनाक रोड उप्पर बाइक बड़ी बार चलाई आए दा बड़े ही मुश्कल रस्ते होंदे न मानसर आह्ला रस्ता ते बड़ा ही बड़े खतरनाक ऐ प्हाड़ियां न छड़ियां मि ना इद्धर प्हाड़ी इलाके ट्रैवेलिंग करना ते बड़ा ही मजा आंदा सानू उद्धर मतलब कि प्हाड़ी इलाके रस्ते बड़े अच्छे होंदे ने शैल होंदे ने सानू मजा आंदा ऐ प्हाड़ी इलाके घूमने दा मी ट्रैवेलिंग करना बड़ा अच्छा लगदा मेरा मन करदा कि मै प्हाड़ी इलाके च रोआं मोटरसैकल लेइयै उद्धर गै चलांदा रोआं मजा आंदा